एक एगो बेडशीट खरिदलिएहँ सूतीके ओ बहुत अच्छा हइ काहे कि ओ ने मतलब बच्चासब ओकरा पिछलावैहँ ने पॉलिस्टरके बेडशीट पिछल जा हइ लेकिन सूती बेडशीट ना पिछल हइ जिधर ओकरा मोड़के चिपका देल उधर चिपकल रहऽ हइ